परवीन अख्तर रियासी डिस्ट्रिक दा बोल्ला नि आं जै माता दी अस चरणें च रौह्ने आं की साढ़े कि इत्थै किस हर काम दी स्हूलतां कोई एह् निं ऐ ते कि किसी चीज दी कमी नि ऐ इत्थै के कारोबार बड़ा ऐ कोई आटो चला दा ऐ कोई गड्डी चला दा ऐ कोई घोड़े बाह् दा कि कोई पिट्ठू दा कम्म करा दा कुसै गी रेड़ी लाई दी ऐ हां ते बड़ा गै स्हूलतां कम्मै दी इत्थेैऔर बी केई बड़े लोग दूरां दूरां आए दे न इत्थै कम्म करने आस्तै कि उंदे बी शैल अपने बच्चे परिवार बी लेइयै बी आए दे न कराएं पर बैठे दे न ओह् बी उंदा पूरा कम्म शैल चला दा कि कारोबार चला दे न कुसै रेड़ी लाई दी कुसे गी ओह् आटो चला दा ऐ कोई इत्थोआं कम्म करा दा ऐ कोई किश इत्थै होस्पिटल बी खु'ल्ले दा साढ़े कोल ओह्दा बी बड़ा असें फायदा तीर्थ स्थान बी बड़े न साढ़े इत्थै कि जेह्दे कन्नै कि असें बड़े फायदे कुस किसे चीज दी कमी नेईं पौंदी होर बी बाह्र दे लोक बड़े कम्म करदे युनिवेस्टी ऐ इक साढ़े कोल इत्थे वि बड़ा कम्म ऐ कोई मुड़े लग्गे दे च कोई की सफाइयें च लग्गे दे कोई कि'यां कोई चरपासी कोई कि'यां कि कारोबार बड़ा ऐ इत्थै हर स्हूलतां साढ़े स्कूल बी शैल साफ सफाई बी ऐ साढ़े रियासी डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक च कि एह्दे कि तां करियै साढ़ा इलाका बी बड़ा अच्छा सारे आखदे कि शैल लगदा ऐ ते इदे कन्नै कि अस हर कारोबार कि शैल गै न इत्थै किसे चीज दी कमी नि ऐ कि जेह्के कि कोई कारोबार नि ऐ कोई जगह दिक्खो स्हूलतां नि कोई कम्मे दी स्हूलत नि कोई कुछ नि ऐ घर बी कोई अपने बच्चे पाली सकदा कोई कोई एह् निं ऐ कि इत्थै स्हूलतां इत्थै हां कि अस एह् माता वैश्णो दी दया कन्नै कि इत्थै कोई किसे चीज दी कमी नि ऐ हर कुछ शैल गै इत्थै कि जेह्दे कन्नै कि लोग अपना गुजारा शैल करी पांदे न ते होर बी बाह्रें दे लोग कुते कुते दे आए दे न कोई किश करा दा कि कोई इत्थै होस्पिटल ऐ इत्थै बी बड़ी लेडीस कुड़ियां कम्म करने आस्तै आई दियां न दूर दूरा फ्ही इत्थै कम्म करा दियां न ऐसा नि ऐ कि कोई साढ़े घर बार नि ऐ कि जां कोई असेंगी ओह् निं ऐ कि कम्म कारोबार नि ऐ हर बड़ियां स्हूलतां स्कूल शैल पढ़ाइयां ठीक ठाक कराएं पर बैठे दे आइयै उंदे बी शैल क कम्म चला दा कारोबार चला दा के ओह् बी ध्याड़ी लाइयै कि जेह्की कि अपने बच्चें किश पढ़ाई सका दे पाली सका दे ऐसा कोई नि ऐ के जेह्की इत्थै किसे चीज दी कमी ऐ बड़े सारे लोक जेह्के कि दूरा दूरा दा कम्म करने गी आए दे न ओह् बी कि ओह् सारें गी ओह् बी इत्थै जिल्लै आई जन्दे न ओह् आखदे ठीक ऐ असें सारा किश इत्थै ठीक लग्गा दा कि असें कारोबार बी शैल थ्होई दा कि कम्म बी शैल सारा किश साढ़ा बच्चे वि इत्थे पढ़ा दे न ते की जेह्दे कन्नै कि ओ अपने गुजारा करा दे न हां ते एह्दा नि ऐ कि कोई किसे गल्लै दे कमी नि ऐ रोड़ बी ठीक इत्थै ऐसा नि ऐ कि कोई किसे चीज दी कमी ऐ हां ते ओह् बी साढ़ा हर इक कारोबार ठीक ऐ जेह्दे कन्नै कि माता वैश्णो दी दया कन्नै कि सारै कारोबार होर कुतै जगह गी कुतै किश होआ दा कुतै किश होआ दा साढ़ै कोई ऐसा ऐसा अज्ज दिन तक ऐसा नि होआ ऐ दिक्खो कुतै अस सुना ने अज्ज फलानी जगह एह् किश होआ क ओह होआ कि साढ़े नि ऐसा कि होंदा कि साढ़ी माता वैश्णो दे चरणें च बैठे दे आं अस असें किसे चीज दी कमी निं ऐ असें हर इक चीज थ्होआ दी ऐ कि कारोबार असें चंगे साढ़े बच्चे ठीक पढ़ा दे स्कूल साढ़े आस्तै सब किश स्हूलतां होस्पिटल न सब कुछ न एह् नि ऐ ऐसा नि ऐ कि कोई की असैं कोई बाह्र जाना पौंदा कोई कम्म करने आस्तै असेंई कोई प्राब्लम नि ऐ कम्मे दी कि कम्म है नि इत्थै हर इक कम्म असें कि शैल न जेह्दे कन्नै कि ओ